जी हाँ अगर से हम बात करें तो हमारे यहाँ हम लोग ब्राह्मण समूह दाय से बिलॉन्ग करते हैं हमारे यहाँ ब्राह्मण समुदाय से हम लोगों को बिलॉन्ग करने की वजह से ऐसी कई सारे दंत कथाऍं मौजूद हैं जोकि हमारे परिवार में हमारे बुजुर्ग लोग ही हमेशा सुन आई देते हैं जैसे कि अगर से हम एक कहानी की बात करें तो यह एक सच्ची घटना पर आधारित है हमारे यहाँ एक शक्ति पीठ था हमें माता ज्वाला मंदिर जिसमें कि ऐसी कठिनाई एवं कहानियाँ बताई जाती हैं कि हमारे बुजुर्गों को जोकि हमारे दादा हैं के पिता के भी बड़े पिता थे उनको माता रानी ने खुद ही आकर के अपना दर्शन दिया था और उन्होंने यह बताया था कि हमारी मूर्ति यहाँ पर है आपके यहाँ आपके क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों के भलाई के लिए इस मूर्ति को स्थापित कर करके यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनाई जाए जिससे कि लो गो के जीवन में आने वाली संकटों एवं होने वाली घटनाओं से उन्हें राहत मिले जिसकी वजह से हमारे यहाँ का यह जो शक्तिपीठ धाम है ज्वालामुखी मन दिर यह आज के समय में यह बहुत ही भव्य मंदिर बन चुका है यहाँ पर प्रत्येक दिन हजारों लोग आते हैं माता रानी का पूजा दर्शन कर ते हैं और मनवांछित फल को प्राप्त करते हैं हमारे यहाँ ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं और हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे जिनको हम जोकि हमारे दादा राम बेचूराम तिवारी जी हैं इन्होंने अपने जीवन में हमेशा ही सत्य के मार्ग पर चल कर के लोगों को भलाई के लिए गाँव में अगर से किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को समस्या होती है चाहे वह किसी भी जात बिरादरी से बिलॉन्ग करता हो उसकी हमेशा ही सहायता किया करते जिसके वजह से लोग इनको बहुत ही ज़्यादा मानते एवं सम्मान देते हैं